सुधाकर सत्यवान फ्रांसीस झेवियर तोमास कॉज्मा रमकांत शशिकांत शशिकला शकुंतला पेदाद रोझालीन कार्मेलीन पेद्रूप कमलाकांत दामोदर बालचंद्र उदय विश्वास काली विश्रांत समती रुपा कुंदा मागीर कालिंदी शोबा गणा लवू गिरीश मागीर अनंत मागीर अमरूत सुमिता सुमित्रा सीता जयशिरी जयंती सुगं मंदा सुनंदा कामील मागीर कुशन शिवदास प्रकाश परेश नारायण रोवी रामनाथ म्हादेव गोपीनाथ काशीनाथ कालिदास लुयस रोसी आपीस सुरेश रमेश मागीर प्रिया कॅली दुलशीत